चूड़ी हमरा आरके जे छै ने पच्चीस रुपैआमे खरीदै छियै साठि रुपैआमे खरीदै छियै अस्सीओ रुपैआमे खरीदै छियै सएओ रुपैए खरीदै छियै डेढ़ो सएमे दुइओ सएवला तीनो सएवला आ चारिओ सएवला रहै छै एना लगभगमे खरीद लै छियै